चंदा सुभाणे मुंहिंजा मम्मी ऐं पप्पा अचनि था हिते असांजे पासे में होल आहे न हुनमें संगीत कलाकर जो रखियलु आहे उनमें मूंखे आहे न तुंहिंजी मदद जी ज़रूरु आहे तूं मुंहिंजे मम्मी पप्पा लाइ टिकेट कराए सघंदींअ तूं मूंखे टिकेट कराए ॾे न मुंहिंजे मम्मी पप्पा खे गाना ॾाढा वणंदा आहिनि झूना इन करे हिते संगीत समारह में मां उन्हनि खे कोठे वञा जीअं उहे गाना ॿुधी सघनि ऐं मुंहिंजो बि उन्हनि सां वक़्तु गुज़िरे जीअं मूंखे ॾाढो मज़ो बि अचे मुंहिंजे मम्मी पप्पा सां एतिरे भई देरि मूंखे मिलण जो मौक़ो बि वधारे मिलंदो हिन करे तूं मूंखे टिकेट ज़रूरु कराए ॾे मुंहिंजी हीअ मदद कर जे तोखे बि हलणो हुजे त तूं बि हलु